हिकिड़ो दफ़ो मां मीशो ऑनलाइन मां ऑडर कयो त उहो मुंहिंजी पहिरीं जेका शइ आहे उहो इलाही सुठी आई पर इन खां पोइ जॾहिं मां मुंहिंजो ॿियो ऑडर ॾिनो त जेको मां इन में रंग चयो हुओ उहो रंग त आहियो ई कोन ऐं कपिड़ो बि सफ़ा किन जेड़ो आयो जंहिं करे जेका शइ मां घुराई हुई उहा मूंखे वणे ई कोन पोइ उन में मां पाछो फोन करे ऐं वरी उन खे उहो चयोमांसि त तुंहिंजो माल वापसि खणी वञु